सिंधी इकु अहिड़ी भाषा आहे जंहिंखे भारत जे संविधान में बि महत्तव ॾिनो वियो आहे सालु उणिवीह सतेतालीह में जॾहिं देश जो बटवारो थियो तॾहिं सभई सिंधू सिंधी भाउर भेनर पंहिंजो सिंध छॾे करे भारत में अची करे वसी विया हुननि खे पंहिंजा हुते घरु ॿारु सभु पंहिंजी कमाई दुकानु सभु हुते छॾे करे अचिणो पियो हिन भरोसे के उहे हिन दुनिया में ज़िंदा रहंदा त हिन जे भरोसे हुननि खे अत अची वञिणो पियो भारत में त हिते जॾहिं उहे आहियां तॾहिं हुननि वटि कुझु बि न हुओ हुननि खे सभु शुरू खां वठी करे शुरू करिणो पियो त जॾहिं स ॾिसण त जॾहिं बटवारो थियो तॾहिं हिकु इन जो भाषा ते प्रशन बि उठायो वियो की हिन खे कीअं लिखियो वेंदो अॼ ताईं बि सिंधी में सिंधी भाषा ते ॾाढा प्रशन उठाया वेंदा आहिनि विवाद हलंदा रहंदा आहिनि पर अॼु वरी बि अॼ जे तारीख़ में वरी बि माण्हुनि में जागरूकता आई आहे पंहिंजी भाषा खे बड़ावो था ॾियनि पिया ॿारनि खे पहचान था ॾेयनि कि उहे अॼु सिंधी में पढ़ाई करण ऐं लिखनि ऐं सन उणिवीह सौ ॿाएतालीह में मुंबई में हिकु सिंधी साहित्य सम्मेलन बि थेओ हुओ जेमें इकु निरणय बि खणो वयो हुयो की सिंधीअ खे देवनगरी लिपी में लिखियो वेंदो पड़ उन प्रशन खे सू उहो जेको उहो प्रशन उठयो वियो हुओ उहो सू प्रसिद्ध गंतकार लालचंद अमर डिनोमल न रखियो हुओ गॾु गॾु आज़ादी मिले उन लाइ राज्य सभा जा सदस्य उहे केंद्रिय मंत्री दादा जय रामदास दौलत राम तथा अन्य कॉंगैस सिंधी सदस्य अ आज़ादी लाइ सेनाउनि जे अ सिंधी पक्ष अ भाषा जो पक्ष खयों वयो हुओ ऐं उन्हनि मांग रखी हुई की देवनगरी लिपी खे बि अॻियां वधायो वञे इन अरबी लिपी जो बि उपयोग गॾु करणु वेंदो त हिकु सिंधी अहिड़ी भाषा आहे जंहिंमें ॿ लिपीनि जो उपयोग थींदो आहे हिकु देवनगरी लिपी ऐं हिकु अरबी लिपी ऐं ईअं अॻु सिंधी अॾु अॻियां वधंदा विया अॾु ॾाढा इंस्टाग्राम ते बि अहिड़ा चैनल अची रहिया आहिनि जेके सभु सिंधी भाषाऊनि खे प्रोत्साहन ता ॾियनि अॻियां वधाइनि था पिया सभु ईअ पंहिंजे भाउरनि भेनरनि खे जागरूक तथा कनि की सिंधी ॻाल्हइनि घर में ॿार बच्चनि खे बि सिंधी ॻाल्हाइनि त हिन जे करे अॼु ॾाढी भाषाऊं अॻियां महत्व थींदो रहियो आहे ॿियो अॼुकल्ह खाइण पीअण जो ॾाढो हले थो त उन में माण्हू पंहिंजे सिंधी रोटियुनि जियूं लाड़ियूं बि था लॻाइनि पिया जंहिंजे थ्रू जंहिंजे करे बि अॾु सिंधी भाषा ॾाढी प्रजवलित थी थी थे ॾाढो हुन जो नालो थो थिए पियो ऐं माण्हू सिंधी खाधे जी बि ॾाढी तारीफ़ ता कनि उन्हनि खे ईअ बि ति ख़बर पए की सिंधी माण्हू ॾाढा मिठा आइन असांजी भाषा ॾाढी प्यारी आहे ॾाढी मिठी भाषा आहे हिन में आदरु सतकारु कयो वेंदो आहे सभिनीनि जो हर कोई सभु हिते सिंधियुनि खे हिन सां बि सुञाणो वेंदो आहे की सिंधियुनि जो ॾाढो वापार में ॾाढो सुठो दिमाग़ु हलंदो आहे सिंधियुनि जो ॾाढो नालो हूंदो आहे वापार में की ॾाढा सुठा बिज़नैसमैन हूंदा आहिनि सिंधी ॿार हुजनि बच्चा हुजनि सभिनि अॻियां छोकिरा पर कॉलेजनि खां वधीक नौकरियूं करणु पसंदि न कंदा आहिनि बसि पंहिंजी राजा शाही खपंदी अथनि कंहिंजे हथ हेठां कमु करण न वणंदो अथनि उन्हनि खे त उहे दुकान ते ई वेहंदा आहिनि त हिन लाइ बि ॾाढो सिंधी भाषा जो नालो आहे की सिंधियुनि जा ॿार त बसि दुकान ते ई वेहंदा पीउ जे त हिन जे करे छोकिरा पढ़ाई बि न कंदा आइन वधीक सिंधी भाषा जो ॾाढो महत्व आहे सभई सिंधी ईअं होशियारु हूंदा आहिनि कंहिंजो खाधो पीतो सिंधियुनि जो ॾाढो मस्तु हूंदो आहे सभु ईअं होशियारु हूंदा आहिनि अॼुकल्ह सिंधी ॾाढा ईअं प्रोग्राम बि था रखनि जंहिंमें ईअ सिंधी भाषाउनि में ॻाइणु वॼाइणु नृत्य सब कनि था पिया ॿार अची भाग था वठनि सुठा हर हिकु मंदर में मेला थींदा आहिनि चेटीचंड सॼो ईअं भव्य जुलूस कढियो वेंदो आहे ऐं चालीहे में बि इहा ॾाढो सुठे सां मल्हायो वेंदो आहे चालीह जा चालीह ॾींहं राति जो भॼन कीर्तन थींदा आहिनि ऐं अखंड ज्योत जलाई वेंदी आहे चालीह जे आख़िरी एकतालीह ॾींहं ते सॼो वञी सुबुह खां सभी भाउर निर्जलो पोइ हुन ॾींहुं हिकु कठिण उपवास कंदा आहिनि खाली हिकु पतल खाईंदा आहिनि ऐं सिधो पो शाम जो जॾहिं उहो चालीहो जो बहिराणो ईअं नदीअ में प्रवाहित कयो हुन खां पोइ पंहिंजो मूं जूठो कंदा आहिनि पहिररियों अची करे उन में नियाणियुनि खे खाराईंदा आहिनि पेंजे हथनि सां पोइ सॾो चालीहो विर्त ईअं पंहिंजो सफल कंदा आहिनि सिंधीनि जो चालीहे जे करे बि ॾाढो नालो आहे जाम सिंधियुनि ईअं पंहिंजो ॾाढो नालो थी रहियो आह्व अॼु चालीअ जो बि ईअं मल्हाईंदा आहिनि सभु मेला रखंदा आहिनि सुठा भॼन कीर्तन सभु ॿाहिरां खां बि संत महात्माऊं ईंदा आहिनि सभु अची पंहिंजो ज्ञान बाटींदा आहिनि असां सां सभी भाउर हिंद सिधियुनि जो ॾाढो अॼु नालो थी रहियो आहे